जुनारफोरा गांसो जानो जुनारफोर गांसो जानो थाखाय जोंनि गामियाव गुवार फोथार दङ गुवार फोथाराव बयबो बेहायनो मोसौ बोरमा बेवहायनो खानानै दोनजोबो गांसो जानो थाखाय गुवार जायगा दङ' बेनिफ्राइ बे जुनारफोरा माब्लाबा माब्लाबा मोसौनि बेमारबो सफैयो बे मोसौनि बेमारफोर जायोबा जोंनि जायगायावनो डाक्टार दंखायोलाय बिसोरो मोजां फाहामनानै होलांनाय जायो बोरमाफोराबो बिदिनो गांसो बे फोथारावनो गांसो जायो गांसो जानानै बिसोरो गोसोबादि बेयावनो जायो बेयावनो थायो

दावफोरा दावफोरखौबो गोबां बेमार जानानै फैयो गोदोनि दिनाव बांद्राय दाव बिमारफोरखौ नुनो मोनामोन अमा बेमार नुनो मोनामोन नाथाय दा गोबाङानो थाब थाब बेमारफोर सौफैबाय थायो गामियाव बेफोरखौ फाहामनो थाखाय जायगायावनो फसु फार्मासि दंखायो बेवहाय जों थांनानै मुलिफोरखौ लायनानै दावफोरनो अमाफोरनो होनाय जायो बिनिफ्राय जोङो बे गुवार फोथारावनो सब समाय थानानै मोसौ मोसा बोरमा दाव फिसिनो हायो आरो जोंनि गामि बे जायगायाव